कोंकणी भाशेंतलें खाशेलपण जर कितें म्हटलें कांय विचारलें जाल्यार तर ती एक तर स मराठीची एक आळंत भाशा आमी चडशें मराठी उलोवपी हांगा लोक आसा आनी तेतूंतलेंच सादारणशें थोडें थोडें उच्चार जे शब्द येता तें सादारण मराठी अंतर्गतच अशें आशिल्ल्यान जी भाशा जी आसा ती कोंकणी उलोवपाक आमकां सोंपी वता आनी जे शिक्षण किंवां हेकांय बी मात्शी शिकोवपाक आनी सादारण कळपाक दुसऱ्याक ही बरी आसता तेका लागून कोंकणी भाशा तेचें एक अंग म्हणपाक हरकत ना